हाबायारि सोलोंथायखौ फरायसालिफोराव फोरोंनाया जोबोर गोनांथि आरो नांगौ होननानै आं सानो मानो होनोब्ला दासिमबो जोंनि बर' गामिफोराव आरो जोंनि सिं सिं सिं थानाय गामिफोराव उन्दै उन्दैफ्रावनो गोबां रोखोमै हाबा जानायफोरखौ जों नुयो लेखा फरायफुनाय समाव बा फरायसालियाव थांफुनाय समावनो बा गेजेर ससेआव आद्रा दोननानै हाबा जानायफोरखौ जों दासिमबो नुनो मोनो आरो उननि समाव बेबायदिनो लेखा लेखा फरायनाय आद्रा जानायजों आरो नांगौ रोखोमनि गियान गैयैजों लोगोसे नखर संसार जानायाव गोबां रोखोमनि प्रब्लेमखौ नुनो मोनो बेबायदिनो थाखा फैसानि प्रब्लेम फैयो मानो होनोब्ला थासारियाव लेखा मोजां फरायैजों फरायसालिया आद्रा जानायजों आरो नांगौबादि गियान गैयैनि थाखाय बिसोरो नांगौ बायदि साख्रि गैया जायो आरो बेबायदिनो जेबो खामानि मावो गैयैनि थाखाय हाजिरा मोनैफोरजों नङाबा अबायबा हादानफ्राव थांनायफोरजों गोबां रोखोमनि खस्थ'जों आरो उन फस्थायनायजों गोबां मानसिफोरा दिनैहाय खस्थ' मोननांदों दा बिनिखायनो दिनै बै हाबानि सोलोंथाइखौ गोबां रोखोमनि स्कुलफ्राव जुदि होयोब्ला नांगौ बायदि मोनसे मोजांथार सोलोंथायखौ होयोब्ला आं सानो गोबां मानसिफोरानो बुजिनो हागोन आरो आं सानो बेखौ मोनसे साबजेक नङाबा मोनसे लेसन होनानै बेखौ जुदि फोरोंनो हायोब्ला मोजां होननानै आं सानो मानिखि दानि देरफुनाय उन्दै लाइमोन गथ'फोरा गाबा गावनो सांग्रा जागोन आरो दानि बे जौगानाय मुगायाव थाखा फैसाखौ माबोरै आरजिनांगौ बेफोरखौ रोंगोरालाबा बेफोरनि राहा गैयालाबा हाबा जागोरोब्ला उननि समफ्राव माबायदि खस्थ' मोनहैगोन थांनानै थानायाव बेसेबां असान्थि जागोन दा बेफोरनि गेजेराव मोजाङै हाबानि सायाव हाबानि सोलोंथायफोरखौ मोजाङै होयोब्ला आं सानो जोंनि समाजआव आरो जोंनि गामिफोराव गोबां सोलायनाय फैगोन आरो जोंनि समाजआव आरो जोंनि गामिफोरा मोजां सोलोंथाय मोननायजों लोगोसे मोजां रोखोमनि थासारि जोंनि गामिफ्राव फैगोन आरो बयबो मोनसे खुसि खुसिनि फिथाइखौ जों मोननो हागोन आरो थांनानै थानायनि राहाफोरखौ बानायनानै लानो हागोनखौ आं सानो